ए बे दैमारि स्ट'र ना अ आं ओइ नोंनिफ्राय माबा लांदोंमोनलै हरलिक्स हरलिक्स बथलसे लांदोंमोन आं दाख्लै समबारखालि नाथाय माबा एक्सपायरि डेट बारनायसो मोनबाय माथो दा बेनो नंगौ नोंनाव नोंनिफ्रायनो लांबाय थाखायो आं नोंनिफ्राय लांबाय थाखायो नोंनि आं कास्ट'मार दाख्लै समबार समबार खालि ओं उननिस थारिक आं बे बेलासि समाव थांना फैदोंमोन आं नङा नोंनिफ्रायनो लाबोदों होत नोंनिफ्रायनो लाबोदोंब्रा नोंबो दंमोन नों माबा एक्सपायरि डेट थांनायखौ हरदों आंनो आं नोंनो खिनथानो हागोनब्रा न'आव बेनो नोंनिफ्रायनो लाबोदों आं गुबुननिफ्राय लाखाया आंबो नायफ्लाङासै नों नायना हरनांगौब्रा बेफोरखौ एक्सपायरि डेटनि माबाफोरखौ बस्तुफोरखौ लाखिनो नाङा बेखौ सायड खालामना दोननांगौ होत बासिनांगौ नङा बेफोरखौ सिनथा खालामनांगौ एसे मालायनि माबाफोरखौ सिनथा खालामनांगौ ओरैनो जोंनि फैसायाबो ओरैनो फैयाखैथ' नङा नोंनिफ्रायनो अननानै अननानै बेखौ नोङो माबा खालाम आंनो बेखौ रिटार्न होफिनदे गोदान होफिन अ आं लाना हैगोन र' लाना हैगोन आं नोंनाव औ लांना हैगोन आं औ औ जागोन दे ओं औ आं लांना हैगोन नोंनाव दै दस्रा लाखि अ दे